हमरा गाममे जेना होइ छै कि मतलब दशहरा होइ छै जतरा जेना जतरा होलै तऽ जतरामे हो गेलै कि तऽ दस पहिलहिएसे लोक साफ सफाइ सगरे सबचीज सब अथी करिके रखै छै साफ सफाइ करै छै ओकरा तकर बाद हो जाइ छै कि तऽ अपन तकर बाद दुरगाजी जब ओकर दिन आबै छै तऽ दस दिना पहिलहे से जे छै हुनकर अथी करै पड़ै छै दस दिना पहिलेसे मतलब लोक साफ सफाइ कपड़ा लत्ता सबचीज साफ सुथरा करिके रखै छै तकर बाद कलशस्थापन होबै छै कलशा गड़बै छै कलशा उलशा गड़ेलक जकरा अथी होइ छै तऽ माताके अथीमे दस दिनसे लोक नहि कोइ चीज नहि अथी करै छै उपयोग कोइ चीज खएबै पिबै रसून पिआज अपन नहि खाइ छै जे नवरात्रा करै छै ओकरा मतलब नवरात्रामे सबचीज अथी करिके रखै छै नओ दिना नीरजा अथी रहै छै फलाहारपर लोक रहै छै नओ दिना अथीपर रहै छै आओर तब जब होइ जाइ छै लोकके अथी तकर बाद जे छै ओकरा सभ अपन कोइ मतलब अनोना करै छै आओर कोइ ने अपन फलपर रहै छै दस दिना तक तऽ इसी तरहके जे लोक नवरात्रा करै छै तकर बाद ओहोमे भी जे छै एक दिना नहाइ खाइ होबै छै जे अपन करै छै ओ अष्टमी व्रत जे करै छै एक दिना नहाइ खाइ होबै छै आओर फेर दोसरका दिना जे होइ छै ओकर खरना होबै छै फेर से एक दिन जगरना होइ छै

नओमी दिना अपन परसाद उरसाद चढ़ैके जोन दिना बलिदान पड़ै छथिन माताके ओहि दिना परसाद उरसाद लोक चढ़ै लै छै परसाद उरसाद अपन चढ़ैके तकर बाद अपन जे जकरा खाइके होइ छै अपन खाइ छै पिए छै अपन रहै छै अथी करै छै तकर बाद ओ अथी सोचथि मेला उला अपन घुरै ले गेल जकरा अपन ओरिआइ छै मेला उला जतरा ओ मतलब अगरमे अथी से अपन मेला जाइ छै तकर बाद अपन रहै छै रखै छै जकरा ओरिआइ छै तब अपन माताके रखै छै तकर बाद अपन नहि होइ छै तऽ अथी करि दै छै तऽ एनाहि इस तरीकासे जे छै एहिजाँ होइ छै अथी जतरा दी मतलब दशहरा अएसे मतलब इसी तरीकासे एहिजाँ होइ छै आओर होइ गेलै तकर बाद फेर जितिआ जितिआमे होइ छै कि तऽ अइसे ही कि आठ अथीमे होइ छै तऽ ओकरामे होइ छै कि एक दिना नहाइ खाइ होइ छै जितिआमे आओर जितिआमे एक दिना नहाइ खाइ छै दोसर दिना छै ओ ओकरा ओठगनिआ लागै छै तऽ ओठगनिआमे सबेरके जकरा अपन ओरिआइ छै तऽ अपन जे अथी करै छै कि कहै छै हँ ओठगनिआमे ओठगनिआमे अपन जे खा दालि भात सबजी अपन बनेलक बनबै छै खाइ छै ओहि दिना जे खाके खाइ खातिर कोइ ओकरामे दिक्कत नहि छै कि ई चीज ओ चीज नहि खएतै जे खाइके अपन इच्छा छै से अपन लोक खाइ छै ओकरामे आओर तकर बाद ओठगनिआ करै छै आओर ओकर बिहानके जे छै लोक सहै जे छै सहल दिना तऽ होइ छै कि दतमनिसे भी मुँह नहि धो भरिदिन अइसेहिए सहै छै सहिके कथा उथा सुनै छै कथा उथा सुनिके आओर तकर बाद अपन जकरा जे होइ छै चावल आटा गेहूँ दालि केराव ईसब अपन एहि जिग दान करै छै पइसा वइसा मतलब जतना जकरा ओरिआइ छै ओ अपन दान कएलक दान करिके तकर बाद जब अथी होइ जाइ छै तऽ ओकरा फेर सहल दिना दाँत काटिके मुँह नहि धोवै छै दतमनिसे एनाहि ओ अथी रहै छै कहै छै एगो होइ छै कहै छै खरजितिआ तऽ एनाहिए लोक करै छै ओहिमे तऽ ककरो बहुत होइ छै कि अथी करिके खा लै छै बहुत लोक होइ छै नहि एकदम निर्जला रहै छै ओ तऽ ओकरा किछु नहि अथी करै छै ओ एकदम निर्जला ओ पूरा ओ कोइ चीजसे अथी ई नहि रहै छै तऽ ई हो गेलै निर्जला जितिआ लोक एनाहिए करै छै तकर बाद ओकर बिहानके अपन खीरा आओर अँकुरीके परसाद चढ़बै छै खीरा अँकुरीके परसाद चढ़ैके अपन बालबच्चाके दै छै खाइ छै तब ओ पारण करै छै फेर खएलक अपन दालि भात सबजी जकरा पापड़ तिलौड़ी जकरा जेना ओरिआइ छै अपन करिके ओठगनिआ अपन करि लै छै अथी पारण करि लै छै तऽ ई जितिआ पाबनि मतलब इसी तरीकासे हमरा गाममे एनाहिए होइ छै आओर लक्ष्मी पूजा तऽ लक्ष्मी पूजामे होइ छै कोन चीज कि तऽ लक्ष्मी पूजा एना होइ छै कि पहिले हिनकर अथी बाद बीस दिनके बाद मतलब होइ छै काली पूजा तऽ काली पूजामे साफ साफ सफाइ अपन घर दुआर रङ्गनाइ ढङ्गनाइ सबचीजसे लोक करै छै साफ सफाइ करिके तकर बाद काली पूजाके पर्व मतलब मनबै छै सब अथी करै छै रहै छै

लक्ष्मी पूजा होइ छै तऽ ओकरा कहै छै गाइ गाइ माताके मतलब नहाइ छै सोनाइ छै ओकरा डोरी बदलाबै छै ओकरा पखेबा जकरा होइ छै मर मिठाइ जे खिलबैके होइ छै गाइ माताके अपन खिलबै छै आओर डोरी उरी सब बदलि दै छै ओहिदिना सभके नया मतलब नया डोरीके अथी छै ओकरा नया डोरी पिन्हाएल जाइ छै गउ माताके आओर तकर बाद जकरा जे समय छै तऽ कोइ साल गउ चुमाओन लगै छै कोइ साल मतलब अथी होइ छै तऽ गइ चुमाओन लगै छै तऽ जे गाइ चुमबै छै अपन अपन बेटी पुतौहुके कहै छै कि अपन गउ चुमाओन लागल छै तनि गाइ चुमै दहो

ओ अपन दै छै कपड़ा लत्ता सब दैके तब गइ चुमाओन मतलब ओकरा गउ माँ गउ पूजा कहै छै तऽ गउ पूजा जे छै ने एनाहिए होइ छै तकर ओकर बिहानके जे गउ पूजा आओर बिहानके होइ छै कि तऽ आओर अथी दीपावली रऽ बिहानके होइ जाइ छै कथीके तऽ छओ दिना बचै छै छठि दीपावली रऽ छओ दिना बाद छठि बचै छै तऽ छठिके छओ दिना पहिलेसे जे लहसुन पिआज लोक खाइ जे पबनीवाली छै जे लहसुन पिआज खएतै ओ ला अथी दीपेवली आओर दीपावलीके बिहानके जे छै ओ लहसुन पिआजके नहि खएतै आओर ई लोक जे कहै छै काला कपड़ा नहि पेन्हैके चाही बोलै छै पबनीवाली सभके काला कपड़ाके नहि मत अथी अथी करैके चाही नहि पिन्हैके चाही जे पबनीवाला काम करतै तऽ एनाहिए बिहानके ओकरा कदुआ भात होइ छै तकर बाद होइ छै कदुआ भात जब होइ जाइ छै पहिलहे होइ छै नहाइ खाइ तऽ नहाइ खाइ दिना कदुआ भातके मतलब अथी होइ छै तऽ जौन दिना कदुआ भात होइ छै तकर बाद फेर एक दिना जे होइ छै तनि अथी सब आनिके मट्टी उट्टी आनै छै मट्टी आनिके अपन चुल्हा तुल्हा जकरा होइ छै चुल्हा बनबै छै आओर जकरा नहि होइ छै अपन चुल्हा तुल्हा अपन किनिके रखै छै जे कोइ लोहोवला चुल्हामे बनबै छै कोइ मट्टिओवला चुल्हामे बनबै छै आओर कोइ अपन जकरा अथी होइ छै ओ अपन मट्टी एक दिना मट्टी आनै छै तऽ फेर एक दिना चुल्हा बनबै छै तकर बाद फेर एक दिना होइ छै गहूम तहूम चुनबै छै गहूम आओर चुनैके तकर बाद दोसर दिना जे छै ओकरा धुआबै धोइ छै ओकरा कुटाबै छै गहूमके गहूम कूटि कूटि छाँटिके सबचीज करिके तकर बाद छै जगह सबचीज करिके तब ओकरा मिलमे दै छी मिलसे पहिले तऽ लोक जाँतेमे पिसि लै रहै नहि सुविधा रहै तऽ जाँतेमे पिसि लै रहै आब तऽ लोक मिलमे दै छै मिलसे पिसैके आनै छै तब खरना दिना जौन होइ छै खरना खातिर पहिले लोक आटा तनिक पिसै लै छै तब खरना खातिर खीर पूड़ी अपन बनबै छै फेर ओकरामे अपन सबचीज करिके रातिमे सात आठ बजे रातिमे सबचीजमे पूड़ी सिन्दूर लगबै छै सबचीज करै छै धूप धूमन दीआ ओ लैके सबचीज अपन करि धरिके जब धूप धूमन देल होइ जाइ छै तब अथी करै छै तऽ खरना अइसे हो जाइ छै तऽ खरने रातिमे फेर होइ छै कि निपिआ पोतिआ सबचीज लोक करै छै नीपि पोतिके जब निपल पोतल होइ जाइ छै रातेमे नीपि पोति लै छै आओर दस पॉँच किलो तखनी पर पकमान बनबै छै सबचीज बनै सोनैके जे छै भोरमे होइ छै तऽ फेर रातिके सब बरतन उरतन साफ सुथरा अपन करि धरिके नीपि पोतिके धरि दै छै सबेरमे फेर उठै छै नहै सोनैके फेर मतलब घर दुआरमे सबचीज झाड़ू बहारू दैके नीपि पोतिके झाड़ू सगरे सबचीज साफ सुथरा करि धरिके तकर बाद से अपन जे छै फेर जे बैठै होइ अथी होइ छै पकमान सब बनबै ले बैठै छै पकमान जब बनबै ले बैठै छै तऽ फेर ओतेक ओतेक पकमान बनबै छै खरना बिहानके जे होइ छै पकमान बनबै छै ओतेक पकमान बनबै छै पुआ बनबै छै फेर लड्डू बनबै छै लड्डू बनैके फेर जे छै होइ छै सब अथी सब बनैके तकर बाद जे छै जे दोसरका दिना हाथ उठै छै तऽ ओ दोसरका दिना सँझुकी अरघमे हाथ उठबै छै हाथ उठेला रऽ बाद तकर बाद राति भरि फेर लोक निर्जले रहै छै नहि लोक मतलब खाइ पिए छै ओकरामे निर्जले रहै छै निर्जला राति भरि रहिके तकर बाद फेर ओकर बिहानके कि करै छै लोक सबेरे सकाल उठै छै उठिके फेर भात भनसा जतना जे होइ छै अपन बनै सोनैके फेर नहै सोनैके डलिआ उलिआ सैँति उँतिके तकर बाद जे छै ओ अपन फेर जाइ छै घाटपर हाथ उठबै ले हाथ उठैके आबै छै तऽ अपन सिरा पीरा करिके जकरा होइ छै नीपि पोतिके पान परसाद चढ़ै बढ़ैके तकर बाद अपन नहै सोनैके सबचीज अपन करि धरिके तबे अपन जे छै छठि पबनीवालीसब जे होइ छै ने इसी तरीकासे जे छै पारण करै छै तखनी सगरे जूठ तूठ सब पोछि पाछिके आबै छै तब अपन मुँह पिछला अरघ दिना अपन नहैके सुरुज भगवान उगै छथिन सब कोइ हुनका अथी अर्घ आओर दैके आबै छथिन तब अपनासभ जे अथी करै छै परसाद उरसाद सब अथी करिके घरमे सिरा पीरा करिके तकर बाद जे चाही ओ अपन पारण करै छथिन छठि पबनी तऽ एनाहिए हमरा गाममे होइ छै